व्यवसाय शरू करने के लिए ग्रामीण लोगों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की सबसे पहले हमें मुद्रा एवं पैसों की आवश्कता होती है कि ग्रामीण लोग कहाँ से ज़्यादा पैसे ला पाएंगे जिनसे वो एक अच्छा व्यवसाय चालू कर सकें जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो लोग गांव में किसी न किसी छोटे मोटे व्यवसाय को चालू कर सकते हैं एवं गाँव में जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्राहकों की अत्यधिक समस्या होती है कि हमारे गाँव में ज़्यादा ग्राहक आएंगे के नहीं एवं अगर से ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करता है और उसे ज़्यादा महंगे दामों पर बेचता है कोई भी सामान तो ग्राम के लोग उस दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीद पाते हैं जिसके वजह से भी उस व्यवसाय को नुकसान हो सकता है ग्रामीण भारत में व्यवसाय को समर्थन करने के लिए बहुत सारे नए नए योजनाएँ भारत सरकार की तरफ़ से लाया गया है जिससे ग्रामीण लोग आसान तरीके से लोन ले कर के अपने ग्राम में ही कोई न कोई व्यवसाय को चालू कर सकें